बिहार सरकार द्वारा चलायल जा रहल योजनाके तहत छात्रके भी छात्रवृति देल जाइ छै जाहिमे अठारह सए रूपैआ छात्रके छात्रवृति रूपेण देल जाइ छनि आओर तीन हजार हुनका साइकलके लेल देल जाइ छनि जेकि क्लास नओमसँ प्रारम्भ होइ छै आओर लड़की सबके अठारह सए रूपए छात्रवृति देल जाइ छै जाहिमे पन्द्रह सए रूपए छात्रवृति रूपेण आओर तीन सए रूपए हुनका सेनेटरी नेपकिनके लेल देल जाइ छै पूरे अठारह सए रूपआ भेल आओर तीन हजार हुनको साइकल लेल देल जाइ छै एहिके अलावा बिहार सरकार कन्या उत्थान राशिके माध्यमसँ बच्चा सबके मैट्रिक पास फर्स्ट डिविजन बच्चाके दस हजार आओर इंटर पास बच्चा सबके भी दस हजार आओर पन्द्रह हजार रूपए राशि दै छथिन प्रोत्साहन राशिके रूपमे ई आगा पढ़ाइके लेल देल जाइ छै अतबी नहि बच्चा सबके ग्रैजूएशन लेवलमे पास कयलापर पचास हजार रूपए भी कन्या उत्थान राशिके मार्फत देल जाइ छनि आओर अगर बी पी एस सी परीक्षाके पी टी अहाँ कंप्लीट करै छी तऽ तहूमे आगा तैयारीके लेल महिला अभ्यर्थीके पचास हजार रूपैआ देल जाइ छै ई तऽ देखारवला भेल एकटा आओर एहन योजना छै जाहिके जानकारी सबके छनि लेकिन इनका चर्चा बहुत कम होइ छै लड़की सबके बहुत सारा एहन फॉर्म छनि जे भरैमे हुनका बहुत कम पाइ लागै छनि पहिले एहन छलै लड़का लड़कीके सेम पाइ लागै छलनि हँ आओर बिहार सरकार आब ई एकटा प्रयोजन कयलथि हँ की बी पी एस सी के परीक्षामे जे विद्यार्थी बॉयज छथिन लड़का छथिन तिनका जे पाइ लगतनि लड़कीके ओइसँ बहुत कम लागै छनि बिलकुल आधासँ भी कम लागै छनि